आंहा जोलुर गेलेनायाव गिनाय दंमोन मानोना आङो जोलुरखौ जेरैबायदि जोनो हानाय टेलेन्ट नांगौ आंहा बेबायदि टेलेन्ट गैयामोन बेनिखायनो आङो जेब्ला जोलुरखौ गेलेनो फिल्दाव ओंखारो अब्ला आंहा गिनाय फैयोमोन मोदोम मावनाय फैयोमोन आङो माबोरै गल सोनो हागोन आरो आङो माबोरै मोजांयै गेलेनानै नाम लाखिनो हागोन आरो बे बलखौ आं माबोरै लोगोफोरनो फास खालामनानै गेलेगोन होननानै आंहा गिनाय दंमोन नाथाय जेब्ला आङो फिल्दाव ओंखारनानै जेब्ला आङो बलखौ आथिंयाव लानानै गेलेजेन्नो हमो अब्ला आंहा गासिबखौबो गासिबो गिनाय आरो लाजिनाय आरो मोदोम मावनाया खारो आरो आङो जेरैबायदि एक्सफेकटेसन खालामाखैमोन आङो बेबायदि मोजाङै गेलेनो हादों आरो जोबनायाव आङो गल गरसे सोनो हादों आरो आङो बिमायनो गोजोन्नाय मोनदों आरो आंनि रोंगौथि आरो आंनि गेलेनायखौ नुनानै आङो जिउयाव गोजोननाय आरो रंजानाय मोनदों थिक बेबादनो आङो सानाखैमोन दि आङो बलखौ आङो इसिबां मानि गोरों होन्नानै आंहा गिनाय दंमोन गोब्राब मोननाय दंमोन आङो गेलेनो हानाय नङा आरो आङो मोजाङै पाब्लिक फोरनि गेजेराव आङो मोजां रोंगौथि लानानै देखायनो हानाय नङा सानदोंमोन नाथाय आङो दायो गेलेनायजों लोगोसे आङो गावनो साबुथ खालामनो हाबाय आङो सासे मोजां गेलेगिरि आरो मोजां गेलेनो हानाय आंहाबो गुन आरो टेलेन्ट दङ